सोशल मिडयाचेर हांव खुबश्या फोटोग्राफरांक फोलो करता स्पेशली तांच्या फोटोग्राफाक तें जे फोटो काडटात तें पळोवपाक खूब बरें दिसता तातूंत कलर कोम्बीन्शन आनी ब्रयाटन्स लायत वेगळ्या वेगळ्या तरेचे सिनारयो ते घेतात पय तें खुबूच एट्रेक्टीव आसतात थोडे फोटोग्राफर जांकां हांव फोलो करता अश्लेश कामत स्टुडीयो टी पिक्सोनीक स्टुडीयो हे आमचे गोंयचे फोटोग्रेफर जे खूब सुंदर सुंदर फोटो काडटात आनी तांचे एकाऊंटसूय आसात सोशल मिडीयाचेर ताचेर ते अपलोड करतात थोडे स्पेसिफीक फोटोग्रेफ